हमर मुख्य संस्कृति मैथलिये छै हमर मुख्य रूपसँ जे भी काम हर चीज चाहय ब्याह होइ छै दान होइ छी उपनयन मूरन जे भी चीज होइ छै सब मैथिलियेसँ करय छै हमरा सबके सारा चीज मुख्य रूपसँ मैथिलिये छै आओर मुख्य मैथिलियेसँ हम ई कइयो रहल छी सब सुनबय मैथिलियेमे जे हमसब जे बाजि रहल छी एना कऽ मैथिलीके महान बनबयके लिये आओर आओर आगा ई जे छै हर चीज ओ जे गाना सब रहय गीत सब लोकगीत सब जे गाबय छै सब भगवतीके हुए सब देवी देवताके गीत सब जे होइ छै ओ गीत सभ सब बहुत आदमी सब मैथिलीमे कहय छै मैथिलीमे कहिके यूट्यूबपर जे अहाँ सब सुनिते हेबैय जे हमर मैथिलीके बारेमे की छै नहि छै वही सब जे हम गाना सब गीत सब जे सुनय छियै सब लोक सब कहय छी जे बहुत महान मिथिला हमर मैथिलीके संस्कृतिके बहुत महान बनाबय छै आओर बनाबैत रहियौ अनेको कलाकारसँ सब हर केओ पेन्टिंग करय छै केओ अपन हर चीजके लिये जेना कि सब केओ अरिपन दै छै हर चीज अपन मैथिलीसँ करय छै हमर मैथिलीमे बहुत सारा कलाकार जे छै से अइपर ओ अपन व्यवसाय करय छै पैसो कमाबय छै आओर अपन हमर मिथिला कऽ मिथिला धामके बहुत जादा महानो बनबय छै हमर बहुत महान बहुत गोटेसँ हमरा सबके ई मिललइ हइ मैथिली ह मर मैथिली बहुत महान छै